हैलो हैलो जनाब होर नमस्ते नमस्ते केह् हाल चाल ऐ जनाब अज्ज कल कुत्थै लगे दे कम्म लगे दे ऐ जां नेईं बैह्ल ऐ जां नेईं मि केह् पता अग्गै पिच्छै कुदै कम्म लगे दे होचै भी भाई कुसै दा कम्म बी निंनां छुड़ना ओह् थोह्ड़ी जगह् ही थोह्ड़ी बुआही बुऊई करनी किश ते कन्नै इ बगीचा जेहा बनाना ऐ ओह् बूह्टे शूह्टे अज्ज कल तुहें ई पता झल्ल शल्ल देना पौंदा अग्गै पिच्छै डंगर निना फसलै दी तबाही करी ओड़दे ते करी देऊगे ओ जां कम्म दिक्खी लैओ तुस इक्कला करै तां पंज पंज सत्त देन लगी जे होन पंज सत्त बंदे चलो द'ऊ दिनें च खत्म होई जंदा ध्याड़ी उ'ऐ जेह्की द'ऊं सौ रपेआ होर किन्नी ओ भाई द'ऊ सौ चा अपने बंदे तोस कम्म करदे रौंह्दे द'ऊं सौ दी त्रैऽ सौ सेही चलो भाई जो जायज होग भाई देऊड़गे भाई अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ तां कल आई जायो भी कल आई जायो बड्डै पैह्र आई जायो भी ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा